जय झूलेलाल ज सूरत जे ज़िले में आहिनि त माण्हुनि जे मथां घणेई चुनौतियूं पहिरियों हुयूं पर हाणे कोन आहिनि पहिरियों माइन खे घर खां ॿाहिरि निकरणु नौकिरी करण में तकलीफ़ थींदी हुई पर हाणे माइयूं नौकिरी बि थियूं कनि अऊं अधु राति जो बि पंहिंजे ग घर में सेफ पहुची थी वञनि अगरि ओला में ओला में बि वञनि थियूं त बि उहा सेफ ई आहिनि माना उन्हनि जो उन्हनि सां कनैक्शन थी थो वञे फ़ोन जे थ्रू त उहा सेफ ई आहे घरु पहुची थी वञनि इहा त हाणे सूरत में तकलीफ़ कोन्हे और उ मींस खे माइयूं सेफ आहिनि बाक़ी रहियो पाणी पाणी त सूरत में हाणे कोई समस्या कोन्हे साफ़ु सुथिरो पाणी अचे थो कॾहिं खणी पाणी में कुझु बि प्रॉब्लम ईंदो आहे त सम्झो न कलाक में ई हुन जो सॉल्यूशन निकिरी वेंदो आहे पाणीअ जो कोई प्रॉब्लम कोन्हे सूरत में बाक़ी आहे घणी आबादी बाक़ी सूरत में त आबादी रोड ॻाड रोडनि ते निकिरो त गाॾीअ ई गाॾियूं रोड क्रोस करने में ई तकलीफ़ थी वेंदी आहे एतिरा त ॼण सूरत में लॻे थो माण्हू आहिनि ऐं हाणे आबादी त हेतिरी वधी वई आहे जो माना पहिरियां छह छह ॿार पालण में माउ पीउ खे वांदो न ईंदो हुयो पर हाणे हिकु छा ब ॿ छा हिकु ॿार बि पालण में ॼण ॾुखियो थी वियो आहे छाकाणि महुबारी ई हेॾी आहे जय झूलेलाल